एकटा मनपसन्द ग्लास लेलहुँ चश्मा लेलहुँ पहनैके लेल शौकसँ पहिरैके लेल किछु दिन हम पहिरलहुँ बहुत नीक लागल बहुत अच्छा लागल पहिने घूमै छलहुँ अङ्गना घर कहीँ कहीँ घूमै छलहुँ बहुत अच्छा लगै छलै नीक लगै छलै नीक लगै छलै आब जे छै किछु दिनके बाद यूज कयलाके बाद जे यए बहुत बेकार भऽ गेल नहि ओहिमे देखाइ नहि पड़ैए नहि किछु होइए ओहिमे बहुत बेकार लगले रहियै देखैमे ई जे ग्लास